हमरसभक जे टाइम छल ओहि टाइममे अहाँकेँ ई पिलसिन ओगैरह से नहि छल ऐँ बाँसके अथी छल लकड़ीके ओहि पाटपर हमरासभ लिखैत छलहुँ बहुत एहन जगह छल जे अथिएपर माटिओपर कऽ अथीसँ लऽ कऽ आ से लिखि लैत छलहुँ तऽ हमरासभक टाइमके तऽ उएहसभ चलैत छलै ईसभ चीज तऽ आब एखन बढ़ि गेल हेँ कि तऽ पिल्सिन बादमे आयल कगजिओ बादेमे आयल पेन वगैरह ईसभ सेहोसभ आब चलसाइन भेल हेँ धीरे धीरे आब तऽ लोक कम्प्यूटरपर लिखि लैत छथि हँ बहुत किछु आब जे छै से भऽ गेल हेँ लेकिन हमरासभके टाइममे ईसभ बात नहि छल हमरासभ जे छै से पाथ अथीवला ओ एकटा उजरा रहय ओ ओहीसँ लिखैत छलहुँ एतेक टाके छल हेँ माटिएपर अथिएपर लिखि कऽ हमरासभ जे छै किछु ज्ञान प्राप्त कएलहुँ आब तऽ बहुत किछुके सुविधा भऽ गेलै हेँ कम्प्यूटरके ओहोपर लोग लाखि लिखैत छथि पेन रङ्ग विरङ्गके चलि गेल हेँ बहुत किछुके आब ई भऽ गेल हेँ